السلام علیکم وورحمتہ اللہ و برکاتہ کیا یہ بجلی بورڈ کا دستر ہے میں اپنے گھر میں توانائی بچانے والے کچھ نئے آلات لگانے جا رہا ہوں میں انسٹالیشن سے پہلے اپنی موجودہ بجلی کی کھپت کی میٹر ریڈنگ لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں فرق معلوم کر سکوں جی جی میرا کنزیومر نمبر ہے بارہ چوتیس چون اسّی پچھتر جی ہاں اگر ممکن ہو تو ایک ٹیم کو آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ ریڈنگ نوٹ کر لیں اور میں ایک تصدیق شدہ رکھ سکوں بہت بہت شکریہ اس کا بہت فائدہ ہوگا